राजस्थान में राज्य सरकार ने समुदाय की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समतलीकरण समुदाय विभाग बना रखा है उस विभाग में लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं फिर भी वहाँ से अगर सॉट आउट नहीं होता तो वो लोग न्याय में जाते है राजस्थान में हाईकोर्ट है जोधपुर का सेशन कोर्ट है हर डिस्ट्रिक्ट का अपना सेशन कोर्ट है वहाँ पर जाकर आप अपना पारिवारिक संबंधी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि किसी को प्रॉपर्टी की दिक्कत है हस्बैन्ड वाइफ को डिवोर्स का दिक्कत हो जाता है या किसी अधिकारी को और भी बहुत सारे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है घर में किसी को कोई दिक्कत है कोई किसी को कोई परिवार वाला किसी का शोषण करता है या उसे मानसिक प्रताड़ित करता है तो उन सबके लिए सेशनेबल कोर्ट बना रखे हैं राजस्थान सरकार ने जहाँ पर जाकर आप अपनी बात कह सकते हो उसके अलावा महिला पुलिस थाने हैं जो औरतों की इसलिए सुनवाई करते हैं अगर वहाँ पर भी बात ना हो तो राजस्थान में हाईकोर्ट है दो जगह हाईकोर्ट है जोधपुर में भी हाईकोर्ट है और जयपुर में भी हाईकोर्ट है आप हाईकोर्ट में आकर अपनी बात रख सकते हो और न्याय का पूरा अधिकार है जहाँ पे हमें पूरा न्याय मिलता है